त मां घणे तौरु ते ॾींहं जो ऐं राति जी मानीअ में कंहिं वक़्तु कढ़ी चांवरु साई भाॼी भुॻा चांवरु सेयल भिंडी बसरु रस वारा सिङी पटाटा भुॻा बिह छोला चाप ठाहींदी आहियां